नमस्कार नमस्कार अच्छा अच्छा अच्छा हाँ तो साइकिल तो मेरे यहाँ बहुत पड़ी हुईं हैं हाँ हाँ तो मेरे यहाँ होलसेल है आप जो रेंज की साइकिल लेना चाहते हैं सब मेरे पास हैं हाँ हाँ हाँ हाँ तो मेरे पास सभी रेंज की साइकिलें हैं

हाँ तो ठीक है सर आइए आप आप आएँगे यहाँ मेरे यहाँ आएँगे आपको थोक भाव में मिलेगी जो रेंज होगा हम आपको बता देंगे जिस इसी रेंज की होगी मैं आपको सब बता देंगे ले जाइएगा आप मेरे यहाँ से हाँ तो जब लेना होगा तो आप आइएगा जितना जमा करना होगा कर दीजिएगा उसके बाद जिस रेंज की साइकिल चाहिए अट्ठारह बीस चौब हाँ वही आएगी तीन हज़ार के आस पास तीन हज़ार पैंतीस सौ

वही में सौ दो सौ कमो बेशी हाँ हाँ हाँ हाँ बस उसी में सौ दो सौ तीन सौ बस ऊपर नीचे करके मेरे पास सभी रेंज है

बस मेरी दुकान पर आइए हाँ मेरी दुकान पर आप आइए पूरी साइकिल आपको मैं दिखा दूँगा जिस जिस रेंज की आपको साइकिल चाहिए उस उस रेंज की साइकिल मेरे पास है मेरे पास सारा बहुत इस्टाक पड़ा हुआ है हाँ हाँ तो जो इच्छा हो आपकी जितना लेना हो जो जैसी लेना हो अपना आइगा देखिएगा अपना बात करिएगा जिस रेंज की चाहिए आपको साइकिल मिल जाएगी सभी साइकिलें मेरे पास है हाँ हाँ वह भी है वह भी है बच्चों के लिए है बच्चों के लिए है साइकिल मेरे पास

हाँ हाँ बच्चो वाली ना हाँ हाँ दो ढ़ाई साल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी मेरे पास साइकिल है वही होगा सात सौ आठ सौ हज़ार तक जो जैसा मतलब है हाँ उसी रेंज का जो है आपको मिल जाएगा बच्चों के लिए भी साइकिल मिल जाएगी आपको ठीक है ठीक है ठीक है नमस्कार नमस्ते नमस्ते नमस्ते